हॅलो हाय सो निखील तूं कितें शिक शिकला बेचलर ऑफ आर्टस ओके सो हांव एकच्युली म्हजो लो करतां सद्द्या म्हजी आजून एक एक्झाम उरला सो म्हणजे तुज्या अशें ओपिनयनान म्हणजे तुज्या फिल्डान तुका अबाउट एम्पलोयमेंट ओपोरच्युनिटी गोंयान तुका दिसता की बऱ्यो अश्यो चड आसा कांय गोंयच्या भायर चड आसा सो म्हणजे यु मीन लाइक मास्टर ऑफ आर्टस केल्यार गोंयान ओपर्च्युनिटीज बऱ्यो आसात ओके सो लायक ओके आनी कितें म्हणजे अशें लायक अर्पाट फ्रोम टिचींग आनीक कितें तुज्या हातून म्हणजे ओके सो आय थिंक इन देट म्हणजे अशें तुका खूब वेरियस ओपश्यन्स म्हणजे तूं च्यूज करपाक शकता ओके सो म्हणजे म्हज्या हातूंतल्यान लॉन एक् एक्झेक्टली एम्पलोयमेंट अशें जायना बिकोझ इट इज नोट लाइक प्रोफेशन पूण हातूंत सुद्दां लोयरांक चड असो त्रास जायना बिकोझ खुबशे एड्वोकेट्स जे आसात तांकां यंग लोयर जायच आसता आपल्या ऑफिसांनी जुनियर जोइन करपाक तश्यो अर्पोरच्युनिटीज आसात बट एट द सेम टायम भायर गेले जाल्यार गोंयच्या परस च्युस करपाक आनी म्हणजे बेटर एक्सपिरयन्स येता बिकोज आमचो जो हय सांग

एन्टरटेंटमेंट बरें यें हय हय हांव टोटली अग्री करता हय बिकोझ हातूंत लॉअन कशे आतां इट इज नोट वेरी इझी इवन लायक शिकून आपल्या स्वताच्या हेजेर स्वताचे सुद्दां तें सुरू करपाक बरीच वर्सां पयली कोणाच्या अंडर काम करचें पडटा सो वेरएज देट आय अग्री बाकिच्या फिल्डान यू केन एनलार्ज डू बेटर फॉर बेटर अपोर्च्युनिटीज